मेरी फोटोग्राफी दूसरों पर क्योंकि मैं हर मतलब फोटो परफेक्ट लेना है उसकों किस पोजीशन में लेना है अ मतलब भले फोटो कम लो लेकिन मेरा फोटो ऐसा है कि मैं मैं जो कि में फोटो परफेक्ट हो उसमें ब्लर न हों और सही लोकेशन पर हो फोटो हो ताकि डालने में भी अच्छा लगे जैसे स्टोरी वगैरह उपलोड करो तो ब्लर न आए और देखने में भी सुन्दरता हो ताकि साम अपन कोई देखे उसे तो उसे लगे कि हाँ कुछ है इसमें मैं अपने फोटो मुझे फोटो लेने बहुत पसंद है लेकिन मैं अपनी फोटो जैसे मैं चाहती हूँ वैसे मेरी फोटो कोई ले लेता नहीं लेकिन मैं कोशिश करती हूँ की दूसरे के अधिकतर बेसी फोटो लूँ ताकि उन्हें पसंद हो और वो अपनी फोटो को देखे तो बहुत अच्छा महसूस करें वैसे मैं कहीं भी जाती हूँ तो हर जगह की फोटो लेना पसंद करती हूँ ताकि एक याद के लिए भी और उस चीज को मैं अपने मोबाईल में कैद कर सकूँ उस पल को मैं कैद एक अपनी यादों की किताब की तरह कैद कर सकू और यहीं मुझे बहुत पसंद है